अ महेस बर'आ बुंदों ना औ आं ससियेल वार्कारनिफ्राय सोंहरदों माबाफोर समाजारि माबाफोर सोलिदों नामा जायखौ फोसाबनांगौनि गोनांथि दं अ ऐ दानि जुगनि गथ'फोरनि सिचुवेसनफोर

ओमफ्राय मबाइलफोराव बेस्त'ता दङ ने मबाइलआव बेस्त'तानि थाखायनो फरायनायाव माबा जालांदों कमजर जालांदों

सान्दों आं मोनसे एवारनेस लानो थाखाय जाहाथे गथ'फोरा मबाइलखौ मोजां थांखिजों सालायो बाहायो

औ मबाइलआ मोनसे इउजफुल जोंनि थाखायनो दा बेखौ गथ'फोरा बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माबोरै बाहायनांगौ बेनि मोनसे थि लामा मोननो हायाखै बेखौ जुदि मोनसे मोजां लामा मोनोब्ला बिसोरो बाहायनानै गावनि जिउनि मोनसे मुलाम्फाखौ दिहुनना लानो हागोन आरो ओमफ्राय मोनसे लिस्ट खालामदो नोङो ओमफ्राय बे बिसोरनि मोनसे तारिख लानानै जोङो एवारनेस प्रग्राम लानोसै जागोन ने गथ'फोरखौ जाहोनाय थागोन बेफोरो गथ'फोर मोजां थागोन जाहोनाय थागोन नों सिन्ता खालामनाङा बेखौ होनबा बेनि थाखाय मोनसे तारिख खिन्थाहरगोन आङो जमा लानोसै दां जमा देह थेंक इउ